अच्छा महाराज तुस सनाओ असेंगी तुस जि'यां प्हाड़ी आदमी ते थोह्ड़े बड़ियां बड़ियां शैल जगहां होंदियां होनियां ते तुस उत्थें जंदे होने ठंडा पानी आखेआ धारें ठंडे बूह्टे देवदारें दे होर बड़ियां सारियां चीज़ां उत्थें तुस जंदे होने तुस ओह्दे बारै ई सनाओ असेंगी ते कन्नै तुस सनाओ कि तुस बी लोकें गी आखचै कीितुस बी इ'नें इ'नें जगहें पर आओ घुमो फिरो दिक्खो सुनो ओह् जगहें जगहें दे नांऽ सनाओ असेंगी की केह् केह् ओह्दी खासियत ऐ म्हाराज केह् घुमने फिरने दी गल्ल तुसेंगी इं'या सनांऽ जगहा ते बड़ियां बड़ियां शैल न मिगी बड़ियां जगहां शैल बी लगदियां ते बाकी घरा टैम निं लगदा जिन्ने कम्में गी अपना खेतीबाड़ी दा कम्म होई जंदा ते मक्कां सूहे दे दिने ते बत्तर आह्ले दिन आई दे ते मक्कां राह्नियां ते प्ही मक्कां गुड्डने होई जानियां ते प्ही' उप्परा एह् रक्खी दियां भिड्डां ते बक्करियां ते इ'नेंगी बी चारने गी जाना पौंदा इंदे कन्नै दिनें तुआहीं होई जंदा ते रातीं भी घर जागत् बी हैन दऊं ते प्ही उं'दे कन्नै बी दिक्खना पौंदा भाई ते किश पढ़दे न ते लाड़ी बी ऐ ते पैह्लें इक्कला हा तां रोज जंदा हा मटका चुक्कियै हून कुदै निं जनोंदा तां ओह्बी आखदी में बी कन्नै जाना ते भ हून द'ऊं जनें दा खर्चा तुसेंगी पता गै मैहंगाई मती होई दी अजकल ते खर्चा बक्खरा होई जंदा ते कन्नै हून इन्ना शौक बी निं रेह्दा जदूं बचपन हा तदूं घरै आह्ले भेजदे बी निं हे बाऽ अस प्ही बी छप्पे चोरिया उठी जंदे हे ते जगहें दी गल्ल सनांऽ ते साढ़े कश शिवगली ऐ ते होर तुसेंगी सनांऽ सियोज धार ऐ मानतलाई साढ़े साढ़े रस्ते बिच गै औंदी जंदे दिखदे अस बस्सै रा इक्क बारी गेआ अं'ऊ ते उत्थै बी बड़े बड़े कम्म लग्गे दे अजकल उत्थै किश बना दा आखदे मोदी बना दा किश बाऽ मिगी पता निं ऐ ते उत्थें दिक्खो तुस तां उत्थें बड़ा बाबा हा इक्क उस बाबे कश बड़ा पैसा हा में सुनेआ पैसें दी मशीन होंदी भाई बाबे कश पैसें दी मशीन होंदी ही गड्डियां दिक्खो म्हाराज उत्थै बड़ियां गड्डियां ज्हाज अड्डा में बी दिक्खेआ बाऽ मिगी लगदा उसी खराब करी गेदे ते बाकी सब तू शैल जगहा जेह्की उत्थै शिव जी दा मंदर ऐ इक्क तलाऽ बी ऐ आखदे उत्थै शिव जी ने रकाह्दे फिरे हे ते बाकी बाकी होर सनाओ तुस गौरीकुंड बी शैल जैहा ऐ सुद्धमहादेव पत्नीटॉप ते बाकी ताहीं कटरा बी इक्क बारी गेआ हा जदूं निक्का होंदा हा गेआ हा तदूं पैसे बी निं होंदे बाऽ उठियै लेइयै कुदै घरैआह्ले ते बाकी हून तुसेंगी सनांऽ इं'या सरूईंसर होइया मानसर होइया इ'नें जगहें दे नांऽ गै सुने बाऽ जाने गी टैम निं लग्गेआ ते हून दिक्खो सुनो कुदै इं'या टैम लग्गेआ ते जाना ते ऐ ते बाकी सियोज धार ऐ उप्पर ते उसी बी पद्धरे धार करी गलांदे लोग ते गुज्जर जंदे ते आखदे उत्थें रन्होंदा इक्क दौं म्हीना गै में निं गेआ पर गेआ ख'ल्लें ख'ल्लें भिड्डां लेइयै कदें ते उप्परै गी नेईं गेआ पर कोई म्हीना खंड गै रेही सकदा उसदे बाद उत्थै पाला पेई जंदा इं'या बा आखदे उत्थें कोई जड़ी बूटियां होंदिया अक्खीं सुज्जी जंदियां

डैनी दी जात्तरा जंदे जादै लोक उत्थें ते नेहीं नेहीं गल्ल ऐ म्हाराज दिक्खो सुनो टैम लग्गेआ कुदै तां अं'ऊ आखदे लोकें साढ़े बसंतगढ़ गी जरूर औना चाहिदा इ'नें लोकें बी चार पैसे बनी जंदे कोई ककड़ियां बेचा दा ते कोई कंडोलियां ते औंदे निं हैन पर हून लगे औना ते दिक्खेआ प्ही साढ़ा रोड़ बी शैल होई दा ते लोग औंदे रौहंदे न